मोबाइल फ़ोन गेस आहे मां हिकु नामचीन कंपनी जो फ़ोन वठण वेई हुअमि दुकानदार मूंखे हिकु सुठो फ़ोन ॾेखारियई हुनजे हिसाब सां हुन फ़ोन जी साउंड कॉलिटी जाम सुठी आहे टच स्क्रीन सुठी आहे बैट्री पैकअप सुठी आहे हुनजा फ़ीचर्स सुठा आहिनि हुन दुकानदार जी ॻाल्हि मञी करे मां हुन नामकिन नामचीन कंपनी जो फ़ोन वठी आयमि फ़ोन पहिरां थोरा ॾींहं जाम सुठो हलियो पर जीअं ई फ़ोन जो फ़ोन खे थोरा ॾींहं थियो हुनजा नेगेटिव पोइंट्स मुंहिंजे साम्हूं आया जीअं की फ़ोन जो टच जेको बिल्कुलु ई ख़राबु पियो हले फ़ोन पंहिंजो पाण ई चालू बंदि पियो थी वञे पंहिंजो पाण ई फ़ोन लॻी पिया वञनि फ़ोन कट पिया थी वञनि फ़ोन खणण अची पिया वञनि हुन खां पोइ हुनजे साऊंड कॉलिटी साऊंड कॉलिटी बि जाम सुठी न हुई हुनजी दुकानदार जंहिं हिसाब सां साऊंड कॉलिटी में उहो फ़ोन बेस्ट हुओ पर मूंखे हुन फ़ोन जी साऊंड कॉलिटी बिल्कुलु बि सुठी न न लॻी बैट्री पैकअप बि हुन चयो हुयई की जाम सुठो हलंदो पर फ़ोन जो बैट्री पैकअप बि हेॾो सुठो न हुओ हुनजे अलावा हीअ हुन फ़ोन जा फ़ीचर्स बि जंहिं हिसाब सां हुन दुकानदार ॿुधाया हुयईं हुन वांगुरु त बिल्कुलु ई न हुआ नामचीन कंपनी जा फ़ोन ख़ाली ॾिसण में ई सुठा हूंदा आहिनि हुन दुकानदार जे हिसाब सां फ़ोन जी केमरा कॉलिटी जाम सुठी आहे महीनो ॾेढ फ़ोन जे केमरा कॉलिटी जाम सुठी हुई बट हुन खां पोइ हुनजी कॉलिटी बिल्कुलु ई ख़राबु थी वेई फ़ोटा जाम ख़राबु अचण लॻा